نوزائیدہ بچے نوزائیدہ بچے کو صاف ستھرا ماحول ملنے کے لئے سب سے پہلے گھر کی صفائی دھول مٹی کا ہوتا ہے صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ کیڑے مار دوا کا استعمال کرنا چاہیے کہ گھر میں جراثیم نہ آئے بچوں کو ماحول صاف ملے اور سب سے پہلے اور پہلی بار ماں کا صاف ہونا ضروری ہے ماں جب اپنے آپ کو صاف رکھے صاف کپڑے پہنے صفائی ہے صفائی سے رہے اس سے بچوں کو بہت بڑا اثر پڑتا ہے ماں کی سے ماں کے ہی صفائی بچوں کے لئے بہت زیادہ اثرانداز ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں اور پھر بچوں کے کپڑوں صاف ستھرے پہنے انہیں ڈیٹول میں دھو کر اچھے سے سکھانا چاہیے دھوپ میں سکھا لینا چاہیے بچوں کے استعمال کرنے کی چیزیں جیسے ہے بوٹل دودھ کی بوٹل ہے برتن وغیرہ اس کو اچھے پانی میں ابال لے ابال کر صاف ستھرا کرنا چاہیے بچوں کے پہننے کے کپڑوں کا بچوں کے پہننے کے کپڑے دھونے کے لئے سب کپڑوں کو اچھے سے اچھی دھوپ میں سکھانا چاہیے مچھر سے بچنے کے لئے مچھر دانی کا استعمال کرنا چاہیے جاڑوں میں جو بلینکٹوں کا استعمال کریں موٹا کپڑا لے کے بچے کے لئے خاص طور پر صاف کر کے رکھنا چاہیے اور اس سے بچہ جہاں پر رہنا چاہیے وہاں کے اطراف کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے صاف ستھرا ماحول بنانے کے لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے خود بھی صفائی کرے صاف رکھے کوڑا کرکٹ دور ركھے گندگی سے بچے جتنا ہو سکے ماحول کو صاف کرنے کی صاف رکھنے کی کوشش کرے کیوں کہ بچہ چھوٹا بچہ نوزائیدہ بچہ جو بالکل احساس والا ہوتا جو ماں کی گود میں رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے جیسے ہی باہر آتا ہے دنیا کے شور شرابے اس کے لئے بہت ہی مشکل ہوجاتے ہیں زیادہ آواز کا استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے زیادہ روشنی زیادہ آواز کا استعمال نہ کرنا بچوں کو پھر پریشانی ہوجاتی ہے اس کا بھی احتیاط کرنا صرف صفائی صفائی اور اطراف کا ماحول ہی ضروری ہے یہ اس کی صفائی اس کا بھی یہ بھی ضروری ہے کہ لاؤڈ آواز نہ ہونا چاہیے شور و پکارا نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچے کی نیند اچھے سے ہو بچہ نیند اچھی لے تو صحت مند رہتا ہے اور بس ماحول کو اپنے بیماریوں سے بچانے کے لئے بچے کے لئے صفائی کا خیال خاص خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے تبھی بچہ صاف ستھرے ماحول میں صاف صحت مند پرورش پاتا ہے